हाँ मेरा पसंदीदा खेल है बॉलीबॉल वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि उसमें मुझे बोल को उठाने एवं दबाना और जब मैं पॉइंट लेता हूँ तब मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है और यह गेम सबसे रोमांचक है क्योंकि इसमें बोल को नीचे नहीं गिरने देना होता है और यह गेम एक रेफरी के बीच में और दो टीम होती है जिसमें सात सात खिलाड़ी होते हैं और सात खिलाड़ी एक टीम के और सात खिलाड़ी एक टीम के और एक नेट सेंटर होता है एक पीछे सेंटर में होता है और एक लेफ्ट एक राइट और आगे नेट में एक लेफ्ट एक राइट और एक बोल को दबाने वाला होता है और उसी में नेट सेंटर में खेलता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं बोल को दबाता हूँ और जब कोई उठा नहीं पता और मैं पॉइंट लेता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है और यह बोल सबसे रोमांचक तो इसलिए है क्योंकि वो बाउंड्री के एरिया में खेला जाता है और नियम और सारी शर्तों से खेला जाता है और वो बोल नीचे नहीं गिरनी चाहिए बोल नीचे गिर जाती है तो पूरा गेम खराब हो जाता है और इसीलिए यह मैच सबसे रोमांचक लगता है